मुंहिंजो सभनिनि खां यादगारु नृत प्रदर्शन कार्यक्रम हुओ मुंहिंजो ॿारहें दरिजे जो फेअरवेल जो ॾींहुं हुन फेयरवेल जे ॾींहुं ते असां जाम को डांसियूं कोरयोग्राफ करायूं हुयूं हिकिड़ो कोरयोग्राफर बि हुओ मां बि हुन में भाॻ खयो हुओ मां भरतनाट्यम डांस कई हुई मुंहिंजा जेके दोस्त हुआ हुननि सभनिनि अलॻि अलॻि डांसियूं कयूं हुयूं कंहिं कंहिं ग्रुप डांसियूं हुयूं त कंहिं कंहिं सिंगल डांसियूं हुयूं मां ग्रुप में डांस कई हुई भरतनाट्यम डांस जेके मुंहिंजी टिचर कोरयोग्राफ कयो हुयईं ॿिए जेके बॉलीवुड गाना हूंदा आहिनि हुन ते डांसियूं कयूं हुयूं हुन में योगा जो बि कार्यक्रम हुयो सभनिनि खे जाम मज़ो आयो हुओ